السلام علیکم آئی ٹی مینیجر مجھے خیال آیا آئی ٹی آیا ہے مجھے خیال آئی ٹی کا آیا ہے کہ ہمارے کمپنی کے نیٹ ورک کسی اختتام میں کچھ مسائل آ رہے ہیں کیا حال ہی میں ٹیم میں کوئی تبدیلیاں یا اپڈیٹس ہوئے ہیں جو اس کی وجہ بن سکتی ہے یہ بہت عمدہ ہوگا شکریہ آئی ٹی میں اسی کے ساتھ آگاہی چاہتا تھا کہ آنے والے سافٹ ویئر اپگریڈ کو بھی مطالبہ ہے میں نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ ملازمین تغیرات سے تھوڑے پریشان کی مدد کرسکتے ہیں کہ ایچ آر ہیں کیا آپ ان اطلاعات کو دور کرنے اور کسی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنے میں مدد نہیں سکے یہ کام کرنے کا ایک درست آئی ٹی منصوبہ لگتا ہے وقت پر کمیونیکیشن اور تربیتی کاروائی کے رنگ گزارنے میں مدد فراہم کرے گی علاوہ ازیں آنے والے مہینے پر پروجیکٹ کے دوران کچھ مزید حمایت کی ضرورت ہے کیا ہم مل کر آئی ٹی ملازمین کو سائن ان کرنے میں مدد کرسکتے ہیں جو عارضی طور پر مدد فراہم کرنے کے لیے مناسب ہے بہترین بہترین میں اس کے لیے آپ آئی ٹی کی مدد کرتا ہوں آخر میں